आङो फुंनि सयथायावनो सिखारो फुंनि सयथायाव सिखारनानै आङो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै आरो बिदिनो दखानाव फैबाय बिदिनो गाइखेरबो सेरनांगौ मोसौबो खानांगौ आङो मोसौ खायो गाइखेर सेरबोयो आरो बिदिनो गाइखेर सेरखांनानै आरो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि सङो आरो ओंखाम ओंख्रि संबाय आरो मोसौ खाहैखांना ओंखाम ओंख्रि सङो अमा आदार होयो दाउ आदार होयो फैयो आरो बिदिनो दखानखौ आङो बिदिनो आठथासोआव खुलिफैयो आरो आठथासोनिफ्राय आङो सातथा मोनानि मोनानि सातथासिम आङो दखान होनानै थाङो साराइ सातथासिम आरो बिदिनो थांबाय सङै खावै बिदिनो जाहैबाय फै बिदिनो आरो फिसाफोरनो संनानै खावनानै जाहोहैलायबाय बिदिनो मा मैगं लाङो मा मैगं लाङा बिदिनो फिसाफ्रा नेनानै थायो सङो जाहैयो बिदिनो संहैनांगौ आङो थांनानै आरो बिदिनो मोनानि बिदिनो हरनि दसथासो जायो संनानै जानानै उन्दुनाया नै बिदिनो आरो संसै जानोसै उन्दुनोसैलाय आरो फुंनि सयतायाव सिखारफिननानै बिदिनो आरो गाइखेर सेरनोसैलाय सिखारनानै मोसौ खारननोसैलाय अमा आदार हैनोसैलाय बिदिनो फैनोसैलाय फुंनि सा आठथाबा दखान खुलिफैनोसैलाय